जोंनि ओनसोलाव सावस्रि जोथोनखौ साबसिन खालामनो थाङोबा आं बेखौनो बुंगोन दि जोंनि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामियाव फिसा फिसा मोनसे हस्पिताल जेराव मानसिफोरा माबा मोनसे फिसा जाब्र'बथाइ जायोब्ला गोख्रै थांनानै गिबि फाहामथाय लानो हायो बेनि बे राहानि थाखाय जों डक्टर लाबोनाय नार्स लाबोनाय फिसा फिसा मिनि हस्पिताल खुलिनो नांगोन जेराव जों हथात माबाफोर एक्सिदेन्त फोर जायोब्ला थाब थांनानै त्रितमेन्त लानो हायो बिनि थाखाय जोंनाव डाक्टर नि गोनांथि आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो सावस्रिनि सोमोन्दै बयखौबो गियान होनांगोन जाहाथे सावस्रिखौ जोथोनै लाखियो सावस्रिखौ माबोरै खालामोबा जों जोथोनै लाखिनो हायो माबोरैबा जोंनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ बेनि थाखाय जों मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन जों सुबुंफोरखौ फोथायहोनांगोन दि यगा खालामनाय हाय बियाम खालामनाय एक्सारसायस खालामनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि सावस्रिया गाहाम जायो बेनि थाखाय जों सुबुंफोरखौ बियाम खालामनो फोरोंनांगोन यगा खालामनो फोरोंनांगोन जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङा यगा बियाम खालामनायनि गेजेरजों जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेनि थाखाय जों जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनो सांग्रांथि होनांगोन बेजों लोगोसे जायफोरा बियाम आरो यगा खालामनायनि गेजेरजोंबो सावस्रिया गाज्रि जायो बिसोरनि थाखाय जों रोंगौथि गोनां डाक्टर खौ जाहाथे जोंनि ओनसोलाव लाबोयो आरो हस्पिताल लुयो आरो माबासो मुलि एभेलएबोल खालामनानै होयो बेनि थाखाय जों सरखारखौबो नारसिनांगोन जाहाथे सरखारा जोंनो जोंनि जायगायाव मोनफ्रोमबो जायगायाव हस्पिताल आरो डक्टर नार्स आरो नांगौखिनि मुलिफोरखौ लाबोनानै दोनफैयो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन दा आंनि बादिब्ला हस्पिताल खुलिनानै डक्टर लाबोनांगौ नार्स लाबोनांगौ बेजों लोगोसे जोङो साफ्रोमबो सुबुंफोरा फुंआव थाबायनाय बेरायनाय यगा खालामनाय बियाम खालामनाय बायदिखौबो लांफाबाय थानांगौ जाहाथे बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि देहाया मोजां जायो जों बयबो मोन्थिगौ फुङाव बेरायोबा जोंनि सावस्रिया मोजां बार गेबेंनाय गैयि बारनि थाखाय जोंनि देहाया थाजिम मोनो बिनिखायनो जों फुङाव बेरायनाय हुदाखौ खालामनांगौ बेजों लोगोसे जों साफ्रोमबो इसे इसे खारनाय बेफोर हुदाखौ लाखिबाय थानांगोन बिनि गेजेरावबो जोंनि देहाया गाज्रि जायोबा जों डक्टर नाव थांनानै डक्टर नि बोसोन बादियै जोंनि देहाखौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि गियानखौ जों डक्टर निफ्राय लानो नांगोन आरो नांगौ जाथारोब्ला मुलि जानायनि गेजेरजों जोंनि देहाखौ सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन बिनि थाखाय जों बयबो ओनसोलनि सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन जाहाथे जों जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो